जियां कि सानू पता कि जेह्ड़े अज्जकल जेह्ड़ा इम्पारटेंट जेह्ड़ा रोल ऐ ओह् गौरमेंट गै अदा करा दी ऐ कि न गौरमेंट बहुत जरूरी ऐ साढ़े साढ़े भारतीय लोकें आस्तै की गौरमेंट निं होग ना ते फिर साढ़ी कोई मतलब लोकें गी कुसै मन्नना निं ते सानूं पता कि गौरमेंट सैंट्रल गौरमेंट ऐ हून सियां साढ़ा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऐ ते बीजेपी दा ओह् उसी लोकें जताए दा ते ओह् बने दा ठीक ऐ नी ते जेह्ड़ी गौरमेंट ऐ एह् बड़ी जरूरी ऐ ते इंया की गौरमेंट न ते लोकें गी बड़ा सुधारे दा बी ऐ पर बिच बिच्च जेह्ड़ी गौरमैंट ऐ ओह् पैसे बी खंदी क्रप्शन करदी बड़ा जदा लोकें गी छड़ा मुचदी नमें नमें छड़े इयां उनेंगी बाधे करांदी कि थुआढ़े कन्नै एह् होग ओह् होग ब कक्ख नी होंदा कि नी बड़ियां गै स्कीमां खोह्लदे जियां साढ़ा नरेंद्र मोदी ऐ प्राइम मिनिस्टर उ'नेंगी बड़ियां ओह् खोह्ल दियां स्कीमां खोह्ली दियां जियां कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होर बी नीति अयोग किन्नी किन्नी स्कीमां खोह्लदे साढ़े जेह्ड़े प्राईइम मिनिस्टर डझईघशआ शघळघएऊआई़ ऐ ते ओह् मतलब पैह्लें जियां कि कुड़ियां मारी जंदे हे पिछले जमाने बिच् ते हूनोदियां जेह्ड़ा ओह् खोह्ले दा गौरमेंट न ने गै खोह्ले दा कि बेटी बचाओ ते बटी बाओ तुस बेट बचाे ते थुहू इन्ना पैसा्होना ते गौरमेंट जेह्ड़ा ऐ साढ़े आस्तै कराई बी बड़ा कुछ ऐ ब बिच्च बिच्च जेह्ड़ी गौरमेंट ऐ ओह् क्रप्शन बी करदी ऐ ते जिियां कि साढ़ी इ स्टेट ऐ जम्मू कश्मीर हे न जम्मू कश्मीर च बी बड़े गै इ'यां डेवलपमेंट स्कीम्स बनाए गे थे न मोदी ने गी आयुषमान भारत बनाए दा किन्ना कुछ बनाए दा नि हून मोदी ने इत्थै एम्स बी खोह्लेआ हा जेह्ड़ा बड़ा गै जरूरी ऐ इक्क एमस दिल्ली च ते इ एम साढ़े जम्मू च बनेआ विजयपुर च ठीक ऐ बहुत जरू बड़ा शैल कम्म कीता क्योंकि एम्स इक ऐसा ऐ कि इत्थें लोकें दा इन्ना मु्त इईलाज होना ते गौरमेंट इन्ना कुछ करा दी ऐ ठीक इन्ना कुछ लोकें दी लोकें आस्तै करा दी ऐ ते एह् बड़ा ई जरूरी कम्म ऐ करना ते जियां कि सानू पता कि रोड बनाए दे हाईवे बनाए दे बड़ा ट्रैफिक बगैरा होंदा ऐक्सीडेंट इन्ने होंदे ते गौरमेंट नेै कीते दा कि कुछ ते ताइयें इन्ना कुछ बना दा ना ते मोदी गै साढ़े जेह्ड़े प्राइम मिनिस्टर ओह् करा दे ऐ पर बिच बिच कुछ ऐसे बी होंदे कि जेह्ड़े इयां पैहे थ्होए दे बी होन कु लोकें दे मदद करने च गौरमेंट अग्गें नेईं दिंदी उनेंगी खाई लैंदी क्रप्शन करियै मतलब उनेंगी खाई लैंदी ते नेईं दिंदी पैसे ते बड़ा ई मतलब एह् लोकें आस्तै बड़ा डेंजरस ऐ जेह्ड़ा कम्म ऐ जेह्ड़ा बी शैल कम्म नी ऐ ते गौरमेंट स पता कि साढ़े दो फार्म आऑफ गौरमेंट ऐक जियां कि दो इयां होई गेआ राज्य सभा ते लोक सभा ठीक ऐ ना असें गी पता ते एह् बड़ी इंपार्टैंट ऐ ते गौरमेंट नेै बड़े गै स्कीमां बी खोह्ली दियां स्कूल खोह्ल दे गौरमेंट स्कूल जम्मू बिच गौरमेंट स्कूल ऐ साढ़े ते गौरमेंट कॉलेज बी ऐ ठीक न इन्ना कुछ प्रोवाइड करदी न जम्मू दी गौरमेंट जेह्ड़ी ऐ जेह्ड़े चीफ ऐ जम्मू दे इन्ना प्रोवाइड करदे डिग्री कालेज़ खोह्ले दे जियां कि डिग्री कालेज सांबा होई गेआ डिग्री कालेज कठुआ हो गे इन्ने कालेज खोह्ल दे ह मतलब हर इक डिस्ट्रिक्ट दे बिच डिग्र कालेज गौोरमेंट दे पाए जंदे न जित्थै कि बच्चे जेह्ड़े गरीब को गरीब बच्चे बी पढ़ी सकदे न एह् बड़ा गै जरूरी ऐ पढ़ना बच्चे आस्तै क्योंकि पढ़दे कुछ ऐसे होंदे जेह्ड़े मां प्यो अपने बच्चे गी नेईं पढ़ा पांदे ते एह् गौरमट जेह्ड़े ऐ गौरमेंट ने खोह्ले दे ऐ कि इत्थै इक फीस जेह्ड़ी होंदी ऐ बस इक्क सालै दी फीस गै देनी ऐ होर कक्ख निं होंदा इत्थै ठीक ऐ न ओह् जियां कि निक्के निक्के स्कूल न होंदे डिस्पैंसरियां खोह्ली दियां गौरमेंट ने बड़ा कुछ खोल्ले दा हियां डिस्पैंसरियां बच्चे बूंदा पाने आस्तै फ्री बूंदा पौंदियां बच्चे हून दि हन दिक्खने गी आए ते बूंदाां पोआ द बच्चे ते एह् बड़ा गै जरूरी ऐ क्योंकि जेह्ड़े बी निक्के निक्के जे कम्म स्कीमां खोह्ले दे गौरमेंट न ने एह् कोदै आस्तै खोह्ले दे जेह्ड़े लोक ऐ साढ़े इद्धर दे उंदी आस्तै खोह्ल दे उंदी मदद करने आस्तै खोह्ल देक न गौरमेंट दा इ'यै कम्म होंदा ना कि लोकें दी सुनेै कोई गौरनमेंट उंदी नेईं सुनदी लोकें दी ठीक न ओह् बड़ी गलत करदी ऐ साढ़ी गौरमेंट ऐ जेह्ड़ी साढ़े लोकें गी सुनदी बी ऐ ओह् बिच बिच्च नेईं सुनदी ठीक न जियां कि लोकें सना कॉलेज खोेह्ले दे इत्थै कॉलेज जेह्ड़े खोह्ल दे गौरमेंट बड़े गै जरूरी ऐ जेह्ड़े गरीब बच्चे जेह्ड़े पढ़ाई नेईं लै सकदे ऐजुकेशन नेईं लै सकदे पढ़ाई नि लेई सकदे उंदे आस्तै ते बड़ा गै शैल ऐ फ्री बच्चे पढ़ने इत्थै पर कुछ होंदा ना इन्नी स्कीमां जेह् गौरमेंट न ने दित्ती दियां बच्चे आस्तै पैसा बी दिंदे ओह् न न बच्चे कुछ कताबां कतूबां प्रोवाइड करने पर एह् जेह्ड़े कालेज आे होंदे एह् पैसे खाई लैंदे ते खाई लैंदे ते पाससे नेईं दिंदे ते जिना कि सानू पता कि बड़ा करप्शन छाए दा ठीक ना ते एह् कम्म गलत ऐक गौरमेंट गी ओह् दिक्खना चाहिदा गौरमेंट बड़ी मतलब इक म्हत्त्वपूर्ण जेह्ड़ी होंदी ना बड़ा गै शैल कम्म करदी ऐ पर बिच्च बिच्च खा लैंदे ऐं ओह् ते जिन्ना कि सानू पता कि वो जियां कि सानू पता कि जेह्ड़ी गौरमैंट ऐ हून बड़ियां स्कीमां खोह्ली दियां मोदी न जेह्ड़े इयां आयुष्मान भारत बी खोह्ले दा जिियां इन्नियां स्कीमां खोह्ललियां गरीबें लोकें खास कर ते बड़ियां स्कीमां ऐ जियां कि सिलंडर मुफ्त थ्होंदे लोकें गी गरीबें दे क्योंकि जेह्ड़े जेह्ड़े गरीब लोक होंदे ओह् बेचैारे अग्ग बालियै गै मरी जंदे बेचाररे धुआं चली जंदा फेफड़ें दे बमार होई जंदे ओह् ते जिियां कि ओह् होई जंदा मतलब बमार होई जंदे ते मोदी नेै एह् स्कीमां खोह्ल दियां हून मोदी नेै नमियां स्कीमां बी खोह्लियां जेह्ड़ी कुड़ी अठारां साल दी ओह्दे उप्पर होई जा साढ़ी गौरमेंट इन्ना कुछ करै न लोकें आस्तै जेह्ड़े अठारां साल दी उप्पर होई जाह्ङ उंदे उनें भला उनें ओह् देना उनेंगी पंदरां सौ म्हीने दा देना इन्नान् शैल शैल मतल स्कीमां जेह् मोदी लैना गौरमेंट इक चंगी गल्ल बी ऐ हे ना ते जियां कि मंगाई ज्यादा मंगाई होऐ ते गौरमेंट गै ज्यादा करदी दि ना जी डीपी लेवल जेह्ड़ा होंदा बधी जंदा ते गै ज्यादा करदी ते जेकर घट्ट होऐ ते ओह् बीी खासकर ठीक नी ऐ साढ़े आस्तै गै साढ़े देश आस्तै जियां सानू पता कि जेह्ड़ा मुोदी ऐ उनें ते इन्नी गरीबें लोकें गी नौकरियां बी दित्तियां ठीक ऐ न जेह्ड़े सि जेह्ड़े घर कोई कमांदा नी ते उनेंगी बी नौकरी दिंदा मुोद्दी ते गौरमेंट च बहुत कुछ करा दी ऐ पर मौ गौरमेंट न ने ते अनपढ़े नौकरी देनी निं ऐ तुस पढ़गे लिखगे ताइयें नौकरियां थ्होङ ना गौरमेंट गौरमैंट दे अडर ते बड़ियां नौकरियां पर पढ़ना लिखना पौंदा ना ओह्दे आस्तै ओह्दे तु पढ़ना नं ऐ ते बहुत पढ़ना पौंदा ओह्दे आस्तै ते जियां हून मोदी जेह्ड़ा रोड़ बना दा इन्ना शैल ते गौरमेंट थ्रू ते बना दा फ्लईओवर बना हून साढ़े जम्मू गी फ्लाई सिटी बी आक्खा करना ज साढ़े जम्मू ते सिटी ऑफ टैम्पलस बोलेआ जंदा पर हून ते एह्दा दूआ नांऽ बी ऐ पेई गेदा ऐ ते इन्नी शैल शैल स्कीमां मोदी नेै कीतियां ते हून दिक्ख हां जियां एम्स बना दा गौरमेंट थ्रू ते बनेआ इत्थै सारे जेह्ड़े जम्मू त कोला लेइयै दिल्ली तक जेह्ड़े लोक ऐ हरियाण तक सारे इत्थै आवा करने उंदा मुफ्त इलाज होआ करना ते गौरमेंट ने इक शैल लैता कि बेचारे जेह्ड़े गरीब लोक होंदे हे ओह् लाज नेईं करा पांदे हे ते बमारी दे नै मरी जंदे हे पर हून जेह्ड़ा ऐ इन्ना इन्नी स्कीमां खोह्ली दियां मोदी नेै ते गौरमेंट इन्ना कुछ कराई दी लोकें आस्तै ते एह् कोई घट्ट निं ऐ इन्ना कुछ शैल शैल स्कीमां लैन दी रौंह्दी ते जेह्ड़े लोक ऐ बेचारे जेह्ड़े गरीब लोग ऐ ओह् इलाज करा पाए अपना ते जिंदे कि सानू पता कि गौरमैंट ऐ जेह्ड़ी ओह् बड़ी जरूरी ऐ साढ़े मतलब पूरे देश वोट पौंदे हर पंज साल बाद वोट पौंदे ते अस जिसी वोट पाचै जेह्ड़ी साढ़े असें खरी ऐ अस उसी गै वोट पा सकने ठीक ऐ न बोट पाने न ते जतााने बी होन्ने हून मोदी ऐ एह् वोट पाया ते मोदी जित्तेआ बी ऐ ते इस बारी मोदी नेै जित्तना ओह् कोई शक दी गल्ल नं ऐ ते गौरमैंट ऐ जेह्ड़ा साढ़े बड़ा गै बड़ा गै मतलब बड़ी मदद करदी लोकें दी इनें गरीब लोकें गी दिक्खां हून जियां बच्चे होंदे जेह्ड़े गरीब लोक जेह्ड़े बचारे कमांदे बी नी एह् जेह्ड़े गरीबी दे थल्ले लाइन च होंदे उनें गौरमेंट मुफ्त पढ़ांदी मु्त उनें स्कूल गौरमेंट स्कूल भेजदी ते मुफ्त उनेंगी ओह् करदी कताबां दिंदी खलांदी पलांदी ते मुफ्त उंदा इलाज बी करदी स्कूलें बिच स्कूल बी इने गौरमेंट खुल्ले दे हर निक्के निक्के ग्रांऽ बिच जेह्ड़े गौरमेंट स्कूल ऐ ओह् खुल्ले दे गै खुल्ले दे क्योंकि बड़े जरूरी ऐ बच्च क्योंकि साढ़े जेह्ड़े निक्के निक्के बच्चे ह एह् ते फ्यूचर ऐ ना भविष्य ऐ एह् ते अग्गें आने आह्लड़े दा ते एह् बड़ा जरूरी ऐ इनेंगी बच्चे गी पढ़ाना लिखाना ते बहुत जरूरी ऐ ते गौरमेंट इन्ना सोचदी बी ऐ उंदे बच्चे आस्तै निक्के निक्के स्कूल खोह्ले दे है स्कूल खोह्ल च इनें स्कूल च इनेंगी मील बी थ्होंदे किन्ना किन्ना किछ थ्होंदा इनें ई खाने गी ते जि आंगनबाड़ी बी खोह्ल दे गौरमेंट ने स्कीमां खोह्ली दियां आंगनबाड़ी न वर्करर्स दियां एह् बी बड़ी जरूरी ऐ क्योंकि निक्के निक्के बच्चे जेह्ड़े जंदे आंगनबाड़ी सुखदे गै कुछ ना सिक्खे उंदे सखाने गै उनें खाने बी थ्होंदा उत्थै शैल ते इ'यां शैल थ्होंदा पढ़ांदे बी उनें शैल जेह्ड़ी आंगनबड़ ऐ आंगनबाड़ी बहत जरूरी ऐ ते एह् निक्के निक्के ग्रांऽ दे बिच्च होंदियां गै आंगनबड़ियां क्योंकि आंगनबाड़ियां जेह्ड़ियां इयां बच्चे जेह्ड़े न जानदे एह्दे बिच्च पढ़ना जान पढ़ना लिखना ते जान गै लैंदे गरीब जेह्ड़े बच्चे होंदे पढ़ लैंदे जेह्ड़ा बी पढ़ांदे मामूली जेह्ड़ा पढ़ांदे ओह् पढ़न ते जियां कि स्कूल बी खोह्ल दे होंदे इन्ने च पंजमीं तक स्कूल होंदे छेमीं तक होंदे प्राइमरी बिच होंदे ते ओह् बड़े जरूरी ऐ ठीक ऐ न ऐ ते जेह्दे असें कि जेह्ड़े ओह् ऐ ना मतलब स्कूल जेह्ड़े खोह्ले दे होंदे बड़े इम्पारटेंट होंदे ते जियां कि अस जन्ने न गौरमैंट ऐ एह् बड़ी जरूरी ऐ साढ़े आस्तै बिकास साढ़े आस्तै बड़ी जरूरी ऐ एह् क्योंकि जेह्ड़े लोक होंदे ना ओह् नेईं सैब कुछ जेह्ड़े लोक होंदे न इनें इनें सांभने आस्तै बी कुछ चाही दी होंदी गौरमेंट चाहिदी होंदी कियां साढ़ा मोदी ऐ प्राइम मिनिस्टर लोक ते मोदी बी गल्ल कर्ढदे पर मोदी जेह्ड़ा करदा ओह् लोकें दा भला गै करदा कुछ बुरा निं करदा ठीक ऐ इन्नी गौरमेंट न ने स्कीमां खोह्ली जंदियां इन्ना कुछ गौरमैंट ने फ्री बच्चे ओह् ऐजूकेशन दिंदी स्कालरशिपां दिंदियां बच्चें गी गरीबें बच्चें गी इन्ने इन्ने कुछ दिंदियां ते जियां कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ऐ गौरमट दी यूिवर्सिटी होंदी जित्थै बच्चा फ्री पढ़दा अग्गें कालेज पूरा करियै बी ते ब बाह्र बी फ्री पढ़ी सकदा ओह् ते बड़ा गै जरूरी ऐ कम्म ऐ क्यों के स्हानू जियां कि पता इयां बच्चा जेह्ड़ा गरीब घर दा बच्चा उसी बचैरे ई कु'न पढ़ाना ते एह्दी जिम्मेदारी जेह्ड़ी गौरमैंट गै लैंदी ऐ कि अस थुआढ़े बच्चा पढ़ाना बस बच्चा इ कावल होना चाहिदा पढ़ने आस्तै ते ओह्दे गौरमैंट पूरी हैल्प करदी जियां गौरमैंट जेह्ड़ी ऐ एह् स्टेट बइज अलग होंदी ते सैंटर बी अलग होंदी ते स्टेट च बी बड़े जादा ओह् आंदे जेह्ड़े स्टेट गी दिखदे जियां कि एमपी बगैरा होई गेआ गवर्नर होई गया स्टेट दा ते सैंटर च प्रइम मिनस्टर आई जंदा साढ़ा मोदी प्राईइम मिनस्टर आई जंदा मोदी आई जंदा ते इनें कम्म सौंपे दे होंदे तुस अपने जेह्ड़े न डिस्ट्रिक वाईज तुसें दिक्खना चाहिदा अपने एरिये बिच केह् ऐ न ते जियां कि हून एमपी बगैरा होंदे ते अपने दिक्खदे न नी डिस्ट्रक् बगैरा दिखदे ओह् अपने एरिय च दिखदे आ ओह् डीसी बगैरा होंदे दिखदे ओह् इस च केह् प्रॉब्लम आवा केह् कक्ख निं आ ठीक ना एह् पूरा हल करदे ऐ ते जेह्ड़े जेह्ड़े लोक होंदे ऐ एह् बड़े गै जरूरी ऐ साढ़े गौरमैंट आस्तै क्योंकि इ'नेंगी बड़ा फायदा ऐ ठीक ऐ ना कुछ इंदे फायदे बी होंदे गौरमेंट दे कुछ नुकसान बी होंदे ते एह् बड़े जरूरी होंदे ठीक ऐ हून जियां कि कोई करप्शन करग ते उसी थ्होनी ऐ थ्होनी गौरमैंट उसी थ दिंदी दिंदी चाहे ओह् पालिटिशन दा बड्डा बड्डा मैंबर की नि होऐ बट उसी थ्होनी क गौरमेंट दे अग्गें सारे इक्ुअल ठीक ऐ न ओह् साढ़ी जेह्ड़ी गौरमेंट ऐ ओह् डैमोक्रेटिक ऐ ठीक ऐ ना इत्थें सारे जेह्ड़े ऐ सारे लोकें गी ऐ सारें लोकें गी हक्क ऐ बोलने दा अपने जेह्ड़े अपने विचार पता करने दा सब इ हक्कै ऐ सब बोल सकदे ऐ क्योंकि साढ़ी एह् इक कंट्री ऐसी ऐ न साढ़ी जेह् देश ऐ बड़ा गै इकक्क डैमोरेटिक देश च ना जित्थै कि लोक अपने शेयर व्यूज शेयर करी सकदे सब कुछ करी सकदे बड़ा जरूरी कम्म होंदा एह् करना ते जिना कि सानू पता साढ़े देश अजादी जेल्लै मिली ही ओह् मिली ही पंदरां अगस्त नाइनटी फोर्टी सैवन मिली ही ते पैह्लें ते पैह्लें कोई रूल निं हा इत्थै कोई कक्ख नि हा पैह्ल ते अंग्रेज इत्थै रूल करदे हे न ओह्दे बाद जेल्लै गौरमेंट जम्मू दी पैह्ल जम्मू दा साा पैह्ल राजा महाराजा रौंह् हे इत्थै ते ओह् होंदा हा बड़े गै जादा होंदे हे इत्थै ते राजा मरााजा रौंह्दे हे ते बड़े गै कम्म करदे हे बेचारे ओह् रौंह्देे इत्थै ना ते इ'यां महाराजा हरि सिंह हे ते ओह् रौंह्दे हे ते उनें उनें छब्बी छब्बी सताई अक्तूबर नाइनटीन फोर्टी सेैवन च जेह्ड़े ऐ ओह्ंद इंडियन यूनियन कन्नै जुड़ी गेहे ठीक ऐ ते फ्ही जम्मू कश्मीरा पार्ट बनी आ हा ठीक ऐ फिर ओह्दे बाद जेह्ड़े गौरमेंट बी होई ही छब्बी जनवरी च साढ़ा कांसीट्यूशन बने हे गौरमेंट दे थ्रू ना जेह्दे च कोई पीएम बनना केह् पीएम अगर बनी जा ते फिर बड़ा गै शैल होंदा लोकें लोकें दी लोकें दे अडर गै कम्म करना लोकें बिच गै उंदी हैल्प करना ते इयां प्राइम मिनिस्टर मोदी ऐ साढ़े जी एह् ते बड़े गै महाराज साढ़े देश आस्तै ते बड़ा कुछ करा दे न बड़ियां स्कीमां खोह्ली दियां इ न बहुत जदा बड़ियां जम्मू कश्मीर च ते उनें ना बहुत ज्यादा ओह् करै दी न निक्के निक्के स्टेट हैल्थ एजेंसी खोह्लल्लीियां होंदियां न एह् पोलियो आस्तै उनें डिपैंसरियां खोह्ली दियां होंदियां बच्चे पोलियो बगैरा टीका च उत्थें जियां कि हून पिछले साल दा पता कोरोना कि बड़ा हा देश साढ़ा फैले दा हा ते जिना कि सानू पता कि किन्ना किन्ने लोक मरे साढ़े जेह्ड़े मतलब पूरे इंडिया च लगाई लैओ तुस किन्ने भारत च किन्ने मरे पर मोदी ने कि साढ़ा साथ न छड्डेआ उनें बहुत हई मदद कीती गौरमेंट ने किन्नी मदद कीती लोकें गी हैना किन्ना लोकें गी किन्ने लोकें गी बचाया किन्ने लोकें दा मुफ्त लाज बी होएआ पर जेह्ड़े बेचारे मुफ्त मु्फ्त डोस मिल लब्भा दियां उनें ना दवाइयां थ्होइयां मु्फ्त मुफ्त ते ओह् कुन देआ दा साढ़े गौरमेंट गै देआ दी ऐ ते जेह्ड़ा कि बड़ा जरूरी ऐ ओह् जियां कि सानू पता कि गौरमैंट ऐ जेह्ड़ी ओह् बहुत हई अच्छा कम्म करा दी ऐ साढ़े आस्तै ठीक ऐ ना मोदी जेह्ड़ा ऐ ओह् बहुत मोदी जो ऐ बहुत हई मोदी च शैल कम्म करा दा तो इयां कि डिस्पैंसरी बी ख द बड़ी ज्यादा मोदी ऐ जेह्ड़ा जेह्ड़ा कम्म जेह्ड़ा बहुत दा आर्गेनाइजेशन खो्ली दियां रोड़ बनाए दे रोड़ रोड़ बनाए दे इन्ने इन्ने शैल शैल सिटी बनाई द्ती दी साढ़े जम्मू जिन्ना इन्ने स्कूल बी खोह्ले दे कॉलेज बी हर जगह च खोलेे दे जेह्ड़ा कि बड़ा गै जरूरी ऐ ते स्हानू जिन्ना पता कि गौरमैंट बड़ा कुछ करदी ऐ लोकें आस्तै गौरमेंट कुछ नेता बी पालिटिशन जेह् नेता होंदे जेह्ड़े पैसे खंदे ठीक ऐ न जे लोकें दा पै जनता दा पैसा जेह्ड़ा खाई लैंदे ओह् ते लोकें गी नेईं दिंदे ओह् ते बहुत ई गलत गल्ल ऐ क्योंकि एह् गलत गल्ल इस लेई ऐ लोकें लोक जेह्ड़े ऐ लोक जेह्ड़ी गौरमेंट ऐ लोकें देियां लोकें कन्नै गौरमेंट गी बनी दी ऐ ते लोकें दा बेलफेयर आस्तै बेलफेयर लोकें दे वेलफेयर ऐसा एह् गौरमैंट बननी चाहिदी जेह्ड़ा लोक आक्खै लोकें दी मांह्ग ऐ जेह्ड़ी पूरियां होन चाहि दियां गौरमैंट गी हक ऐ पूरा एह् गौरमैंट दी कि इंदी जेह्ड़ी मांह्गा ऐ ओह् पूरियां करीन जान क्योंकि जेह्ड़ियां मांगा होंदियां लोकें दियां एह् लोकें पूरा देश बने दा साढ़ा ते लोकें कदें की गौरमेंट बनी दे ते गौरमेंट जेह्ड़े ऐ गौरमेंट गी पूरा होंदा कि साढ़े जेह्ड़े ग्रांऽ दे लोक ऐ जिदे बी सिटी लोक कुसै च बी इ भेदभाव नं करना चाहिदा एह् निंा इक्अली मतलब बराबर दिक्खना चाहिदा लोकें गी सारे लोकें गी ते जेह्ड़ी जियां कि ड गोरमेंट होई गेई गौरमेंट कर्रप्शन बगैरा बड़ा करदी ऐ खंदी लोकें बड़े पैसे पर एह् गल्ल गलत ऐठी गै निं पैसे पूसे नेईं खाने चाहिदे लोकें दी मदद करनी चाहिदी गौरमेंट दा एह् कम्म होंदा कि लोकें दा एह् कम्म होंदा हो गै लोकें दा एह् कम्म कम्म होंदा कि लोक गी मदद करै गौरमैंट जेह्ड़ी होंदी साढ़ी साढ़ी गौरमैंट ऐ जेह्ड़ी